आतां फॉर एग्जांपल आसा ती मॅडिकल इंडस्ट्री आसा पय इन गोवा सालिगांव फुडें आसा ती पिळेर्ण थंय मॅडिकल इंडस्ट्रीन मॅडीसीन्स पॅक करपाक प्लास्टीक बीन रिक्वायरमँट्स लागता न्ही सो ते प्लास्टिक फ्रॉम प्लास्टीक इंडस्ट्रिज घेता ते सो दे आर कॉलाबरेट वीथ इच अदर ऑर पार्टनरूय करतात ते बिजनसान सो दॅट मागीर तांचो बिजनॅसूय वाडटा न्ही सो ती इंडस्ट्रीक बिजनेस मेळटा प्लास्टीक इंडस्ट्रीज आनी हाकाय मेळटा मॅडीसीनल इंडस्ट्रिज तेंचे मॅडीसीन सगळें खावन तेंचे प्लास्टीक हे जाता अशें करून ते टाय अप जाता आनी दे ग्रो इन बिजनेस लायक दॅट